हा मां राजनीतिक ऐं पंहिंजे राज्य जे कल्याण जे बारे में जेके समाचारु जेके ख़बरूं अचनि थियूं हुन में मुंहिंजी विशेष रूची रहंदी आहे ऐं रोज़ु सुबुह जो अठे बजे विविध भारती था जेके समाचार जो न्यूज़ बुलेटिन ईंदो आहे उहो अवश्य मां ॿुधंदो आहियां ऐं टीवीअ ते सॼे ॾींहं में घटि में घटि ॿ दफ़ा समाचारनि जी जेके चैनलूं हलनि थियूं अलॻि अलॻि उन्हनि मां जेके ॿ चारि प्रमुख चैनलूं आहिनि हुननि ते घटि में घटि पंद्रहां वीह मिंट पंद्रहां वीह मिंट करे ॿ दफ़ा समाचार ज़रूरु त ॾिसंदा आहिनि अॼुकल्ह जंहिं क़िस्म जूं ख़बरूं अचनि थियूं हिकु ॻाल्हि मां इहो चवंदुसि त चैनलूं अञा बि पंहिंजूं ख़बरूं जेके आहिनि हुन में हिकु ई क़िस्म जी ख़बर जे हेतिरी देर ताईं हुनखे गोईंदी तियूं रहनि अटे खे गोईंदी थियूं रहनि गोईंदी थियूं रहनि जो असांखे छा चवंदा आहिनि जंहिंखे बोर थी था वञू हिकु ॿिनि मिंटनि में ई असांखे चेनल बदिलण जे लाइ मज़बूर था कनि ऐं हिन ई जॻह ते जे कॾहिं सही तरीक़े सां समाचार ॾिना वञनि ऐं हिकु ई ॻाल्हि खे योग्य जेको प्रमाण सर हुनखे समय ॾिनो वञे त मुंहिंजे हिसाब सां मां सोचा थो उहा वरी चैनलूं युनि सभिनी माण्हुनि जे विच में वधीक में वधीक लोकप्रिय थियनि ऐं उन्हनि जो टी आर पी मां समुझा थो सभिनी खां वधीक टॉप ते पहुची सघे थो अहिड़ो ई हाल अख़बारनि जो बि आहे पर वरी बि प्रमाण में ॾिसण वञू त अख़बारूं जेके आहिनि उहो पंहिंजे न्यूज़ चैनल न्यूज़ प्रसारित प्रकाशित करण में अग्रसर रहनि थियूं ऐं अॼु जी ज़माने में टी वी जे ज़माने में बि अख़बारनि जी जेका अहमियत आहे उहो अञा बि घटी कोने मां समुझा थो अॼु बि असी परसंट हा पंजहतरि खां असी परसंट घर अहिड़ा हूंदा जंहिं में अख़बार त रोज़ु रोज़ु अचेई थी भले उहो न्यूज़ ॾिसंदा बि हूंदा तॾहिं बि अख़बार खां असां अलॻि थी नथा सघूं पिया धन्यवादु जय झूलेलाल